تعلیم نے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو میسر کیا ہے اور زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے ایک دوسرے سے کس طریقے سے ملنا چاہیے ملنے کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہم تعلیم کے ذریعے حاصل کیے تعلیم کے ذریعے ہم ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے عزّت دینا ہے کس طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان زندگی کے اندر بھی ترقّی کرتا ہے اور دنیا کے اندر بھی ترقّی کرتا ہے اور بہت ساری زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے اگر تعلیم نہ ہو تو انسان انسان نہیں رہ جاتا تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان ترقّی کی طرف بڑھتا ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان ترقّی انسان ترقّی کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے تعلیم سے سماجی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور معاشرتی فائدے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوتے ہیں اور کس طریقے سے کس کے ساتھ رہنا ہے یہ تمام چیزیں تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور تعلیم کی اہمیت اور تعلیم بہت اچھی چیز ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے تعلیم کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے اور دوسروں کی بھی زندگی کو اگر تعلیم کے میدان میں ہے تو دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ترقّّی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اور بلکہ پوری دنیا پر تعلیم کے ذریعے ایجوکیشن کے ذریعے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت کر بھی رہے ہیں جو یہ تعلیم جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے